हेलो कहलहुॅं की हम तऽ ढेर दिनसँ रहै छी हमरा दू तीन टा चारि टा गेस्ट आबै बला छै तऽ ओ गेस्ट जे आबै बला छै तऽ हमरा एकटा दूटा रूम चाही बढ़िआँ हँ हँ तऽ कतेक कतेक लेबै किराया एक के हँ हँ पाँच सए टका रूम हँ से तऽ नहि लेबै जे अछि से कोनो बात नहि छै आइओ राति तकमे आबि सकैया नहि तहन काल्हि सवेरेमे आबि जायब एहि दुआरे

हँ कराके राखबै कनीटा हमरा किछु सुविधा देबै ओहि सऽ फाजील की ओतने पर राखबै खर्चा तऽ खैर सब चीज जऽ औतै गेस्ट तऽ ओकरा लगमे खर्चाके सीमित नहि रहै छै गेस्ट लगमे सोचैत सोचल जाइ छै जे कतना खर्चा हेतै हँ हमहुँ तऽ वएह गप कहै छी हँ से तेॅं कहलौ ने जे ओ गप तऽ होइते छै गेस्ट लए कोनो सोचल तऽ नहि जाइ छै कतना खर्चा करतै कतने की करतै हँ हँ नहि ओ तऽ हमरा देनाइ छै तऽ जब अहाँके हम पुराना आदमी छी तऽ हम कोनो गेस्टे ने भागि जेतै हम तऽ रहबे करबै ओ तऽ हम हँ हँ तऽ हम राखै छी तहन